आं संनायखौ हबि रोखोमै लानायाव लानायाव जोंनि नखरनि बिमा एबा नखरनि मानसिफोरा आगोलहाय आगोलहाय संनो रोङा संनो रोङा बेफोरबादि होन्दोंमोन दा जेनेबा सङै सङैनो रोंलांथारबाय आरो बेनिफ्राय दा सङै सङैनो माने आंनि संनायखौनो बयबो होनो आरो गोथाव गोथाव मोनदों खि आंखौनो संबाय थानो थिनो जेनेबा गावसोरा आं सङोबा मैगंफोर मैगंफोर जेनेबा माबाफोर मस्लाफोर बेफोरबायदिखौ देनानै होफा होफाजाब होयो आरो जेन आं संनो आंनो संथारनांगौ जेन माने आंनि संनायानो गोथाव जायो होननानै बिसोरो माने नखरनि मानसिफ्रा होनो आरो आरो आङो मेल्ला रोखोमनि मेल्ला रोखोमनि मेल्ला रोखोमनि सं सङो मैगंफोरखौ जेन आलदा आलदा रोखोमनि टेष्ट मोनजायो जेन बिसोरबो माने कि जानो लुबैफिनबाय थानाय बेफोरबायदि जायो आरो बेनोसै